हमें पौधों की देखरेख अच्छे से करनी चाहिए उसको टाइम टाइम से उसकी देखभाल करनी चाहिए जैसे कि गर्मी में उसको दो टाइम पानी देना चाहिए सुबह और शाम और जिसकी वजह उस वह पौधा सूखे न और ठंडी में उस पौधे को बस एक टाइम पानी देनी चाहिए जिसकी वजह से वह उसके जड़ें पानी से सड़ कर ख़राब न हो जाएँ और बरसात में हमें उसका और भी अच्छे से ख़याल रखना चाहिए ताकि उस को वह ख़राब न हो उस पर बराबर माटी चढ़ा देनी चाहिए ताकि वह पौधा ख़राब न हो नहीं तो से सारा नुकसान होता है